وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ و برکاتہ فرمائیے کون جناب جی جی ٹریول ایجنٹ کیا کام کچھ سفر کرنا تھا آپ کو کیا جی جی فرمائیے کتنے ہوں گے کیا جی جی خرچ اگر آپ کس کے ذریعے جائیں گے وہ جس سے آپ کی جیسے لیول ہوگا اسی اعتبار سے خرچ ہوگا اگر آپ ٹرین کے ذریعے جانا چاہیں گے یا کار کے ذریعے یا انڈیکو کے ذریعے یا اور بھی گاڑی ہیں اس کے ذریعے جیسا آپ کا سفر ہوگا اسی اعتبار سے خرچ ہوگا بتائیے کس سے جانا چاہتے ہیں جی جی جی

جی سب کچھ رہے گا ہماری طرف سے ہوٹل بک کرائی جائے گی اور آپ کے لئے ہر طرح کی سہولیات فراہم کی جائے گی اگر آپ کس کے ذریعے جانا چاہتے ہیں وہ ہمیں بتا دیجیے پہلے اچھا پھر کتنے افراد ہیں آپ جی چار افراد ہیں جی جی کتنے دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے کب تک واپسی ہوگی اچھا اچھا پھر تو پرسو نکلنا ہے یہاں سے جی سر آپ نے تاریخ قریب کر دی ہیں چلو بکنگ ہو ہی جائے گا جی جی ہاں خرچ تو زیادہ تو نہیں ہوگا آپ کے لیے ہم کچھ تخفیف کر دیں گے ایک فی فرد آئے گا آپ کو پانچ ہزار کم سے کم کہہ رہا ہوں باقی کے لیے تو زیادہ ہیں لیکن آپ کے لیے میں پانچ ہزار کر ہی دیتا ہوں یہ میری طرف سے آپ کی تخفیف ہے ہاں وہ تو اے سی والی ہوگی جی اس کے اندر آپ کے لیے کوئی دقت اور کوئی پریشانی آپ کو نہیں آئے گی ان شاء اللہ ہر طرح کی ہاں آپ پانچ افراد ہیں جی پانچ ہیں تو پھر آپ کے لیے دو روم کیے جائیں گے نہیں پھر تو آپ کا کرایہ بڑھ جائے گا اگر آپ کرایہ میں اضافہ کریں گے تو ہمارے لیے کیا ہم فی فرد ایک کمرہ کر دیں گے جی ان شاء اللہ چلیے